गोंयांत मुख्य तरेन तीन जाती आसात त्यो म्हणल्यार मुस्लीम क्रिश्चन आनी हिंदू ही त्यून तिनूय जाती गोंयांत मेळून मिसळून वागतात ह्या जातींची एकठांय आमकां तांच्या खाणांनी जशे ते वागतात जशे ते कपडे घालतात तांचे डिफरँट डिफरँट जे सण ते मनयतात आर्किटॅक्चरान तांच्या तांच्या दे देवाक मानपाची तरा ही सगळ्यांची वेगवेगळी आसा आनी सगळ्यांची युनीक आसा आनी ती तूं खंयच्याय जातीचो जावं सगळे लोक एकामेकांच्यो परबो आनी एकामेकांच्या देवांक हांगा मानतात सो ए एक तरेन हांगा सगळ्यो जाती एकठांय जावन रावतात